आमच्या देशांत जायते बिजनसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट आनी लिडर्स आसात हांणी सोगल्यांनी देशाचे विभिन्न क्षेत्रांत जशे जशे टॅक्नोलॉजी एडुकेशन एन्टर्टेनमेंट ट्रेड ट्रांस्पोर्ट हे सगळ्या क्षेत्रान जायते पॉजिटीव बदल हाडल्यात तातूंतलो एक मनीस म्हणल्यार अब्दूल कलाम अब्दुल कलाम सायंटिस्ट जाल्लो तेका कितलेय पेश पयशे म्हणल्यार तो लोकांक करपाक सोदतालो आनी देशाक खातीर वावुरतालो ताणें कितेंय केलें ना म्हणूना तेणे सायन्टिफीक फिल्डान जायते कॉन्ट्रिब्युशन दिलां चंद्रयान मिशन मंगल हे सायंटिफीक रिसर्चान ताणें खूब कॉन्ट्रिब्युशन दिलां आनी मरून देखून ताची याद आमकां आसतली कित्या ताणें जायते बदलाव हाडल्यात देशांत सायन्साक आनी भुरग्याच्या मनाक